हाँ ऐसे बहुत सारे सहायक ऐप हैं जिन्हें हम सूचीबद्ध कर सकते हैं और जो रोज़ाना हमारी मदद करते हैं वो फेसबुक बॉट्सएप इनिष्टाग्राम गैलरी इत्यादि हैं फेसबुक के माध्यम से हम रोज़ाना लोगों से बातचीत कर सकते हैं बॉट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों से बात करते हैं और गैलरी में हम रोज़ाना अपनी छाया चीत्रों को देखते हैं